हाँ जी नमस्ते हाँ हम हमारे यहाँ शादी है और हमें घर पेंट करवाना है तो आप कैसे पेंट करेंगे जी कलर लगाएंगे कि चूने से पेंट करेंगे अच्छा जैसे कि हमें कलर से करवाना है हाँ तो जी हाँ जी जी तो आप कितना लेंगे पूरे मकान का हमें कराना है ये आप बहुत बता रही हैं हाँ थोड़ा कम ली हाँ आप पाँच हजार बता रही हम सोच रहे हैं तीन साढ़े तीन तक हो जाता बट ज़्यादा नहीं बस तीन तीन कमरे हैं एक बरामदा है आँगन है और बाहर है दोनों तरफ बस इतना ही कराना था तो उसी हिसाब से हम बता रहे अभी आपसे थोड़ा सा अगर थोड़ा आप उसे कम कर देती तो दीदी आप वैसे जैसे कि हमें और भी हम आपको काम दिला सकते हैं और भी घर हैं वहां भी थोड़ा पुताई उताई करता हे और अब इतनी ही बजट में हमें कराना था इसलिए कह रहे थे कि इतना ही हमने आपको अपनी तरफ से बताया जी हां ठीक है वैसे आप कौन सा कलर लगाना चाहेंगे जो ज्यादातर अच्छा लगे कैमरे में और जैसे कि बरामदे में हमारे है बाहर है तो हम कैसा कराएं कुछ अपनी राय दीजिए

ब्लू आच्छा तो कमरे में कौन सा होगा कमरे में किरीम कलर हाँ ठीक है फिर देखते हैं फिर पूछते हैं घर वालों को भी पसंद होनी चहिए कि उनको कौन सा कलर अच्छा लगेगा कमरे में अब शादी का माहौल है चार लोग आएंगे और वो अपने अपने पसंद का बताएंगे कि हमें कौन सा कलर अच्छा लगता है कौन सा हमारे कमरे में होना चाहिए कौन उनके कमरे में होना चाहिए औ हमारे कमरे में बच्चे हैं बच्चों से भी पूछकर बताते हैं कि कौन कौन सा कलर लगाते हैं हाँ और अभी जैसे कि जिनकी शादी है थोड़ा उनकी भी राय वाय लेनी पड़ेगी कि कौन सा कमरे में कौन सा कलर होना चाहिए जी जी हाँ आप हाँ हाँ अब सबकी पसंद का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा हमें कि कैसे क्या कराना चाहिए वैसे हमारी दो घर हैं तो दोनों जगह ही होना है इसलिए हमने अपने बजट के हिसाब से बताया आप नाराज मत होइएगा इतने ही में हो भाई तो जी जी हूँ ठीक हैं फिर अभी फोन रखिए फिर जैसा हुआ करे बताते हैं जी नमस्कार नमस्ते